میں راجستھان سے ہوں ہمارے یہاں پہ تیوہاروں کی بڑی سمردھ روایت ہے تو چوںکہ تیوہاروں پہ بال بچے سب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ بہت خوشی اور بہت خوشگوار دن ہوتا ہے تو اس دن کھانا پکانا یہ سب چلتا رہتا ہے خاص طور پہ دیوالی پہ ہمارے یہاں پہ جو ہے مٹھائیاں عموماً جو پورے گرامین علاقے ہیں وہاں پہ جو گھر سے نرمت مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں خاص طور پہ دیکھیں تو لاپسی ہو گئی ہمارے یہاں لاپسی کا بڑا کنسپٹ ہے جو دلیا اور گڑ کے ساتھ جو بنایا جاتا ہے جس کو لاپسی کہا جاتا ہے اور وہ وہ بہت بہتر اور بہت سوادشٹ ہوتی ہے اور حلوہ بنتا ہے ہمارے یہاں پہ کئی پرکار کا اور پھر جو ہے اگلے دن جب ہمارے یہاں پہ ہولی میں خاص طور پہ راما سما کا دن ہوتا ہے تو اس دن بھی جو ہے انیک ہر گھر میں اپنے حساب سے اپنی سردھا انوسار چیزیں بنتی ہیں اور مٹھائیاں بھی جو باہر سے لوگ آتے ہیں گاؤں میں کئی دنوں بعد میں اپنے بیوپار اور تمام سلسلوں سے تو وہ بھی آتے وقت مٹھائیاں لاتے ہیں جو سہر میں بنی نرمت مٹھائیاں ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ خاص طرح کی اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں دوسری ہمارے یہاں ایک آکھاتیج ایک پرو ہوتا ہے ایک تیوہار ہوتا ہے بہت مہتوپورن تیوہار ہے ہمارے یہاں کا جو کسانوں کا پرو ہے وہ اس تیوہار پر ہمارے یہاں پہ کھیچ بنتا ہے جو باجری اور اس کو چھوٹا سا تھوڑا موٹا دل کے اور اس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کی بڑی روایت ہے ہمارے یہاں پہ اس کی بڑی ہمارے یہاں پہ چرچے ہوتے ہیں اس کے کہ بھائی ہاں اور ایک ناسٹلیجک فیلنگ بھی آتی رہتی ہے یدی کوئی باہر رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے کھیچ کھائے ہوئے ایک لمبا سمے ہو گیا ہے